इंडियन आयडल सारके संगीत रिलेटेड शो पळयतात तुमचो आवडीचो भाग घेवपी कोण आशिल्लो तुमचें गायन बरें करपाक तांजे योगदान आसा काय इंडियन आयडल सारके संगीत रियलिटी शो पळयतात हय म्हजो आवडीचो भाग घेवपी हिमेश आनी हरिश्ता ही दोगांय आशिल्लीं म्हजें गायन बरें करपाक तांचें योगदान आसा कित्याक म्हाका दिसलें हीं ल्हान भुरगीं इतलीं बरीं गायतात तांचो तो आवाज तांचो तो टेको सगलें पळोवन म्हाकाय बी बरीं बरीं गांणी म्हणचीं दिसलीं हांवें सुदारलें म्हज्या गाण्या मदीं म्हजो ताळतंत्र सारको केलो आनी अशे करून तांचें योगदान म्हाका खूब मेळ्ळें की ह्या भुरग्यांचें ल्हान ल्हान भुरगीं तर येवन अशीं गायतात तर म्हाकाय बी म्हजें सुदारूंक जाय ताज्या योगदानांत हांव सुदारलें